जोंनि गामियाव सिं साबोला सुबुंफोरा बायदि मैया मुलि खांनानै होयो आरो बांसिन सुबुङानो सिं सानाय जायगायाव बेसरनि थाव गोथांखौ फुदुंनानै अरखियाव दसे होनानै फुदुंनानै थाव गोथांखौ एबा थाव गुबैखौ गुदुं थाव गुबैखौ सिनस्रियाव नानानै होयो बिनि गेजेरजोंनो सिनस्रि सानायनि सिकित्साखौ खालामनाय जायो बिनि अनगायैबो गुबुनफोरा बायदि मैया बिलाइफोरखौ खांनानै हाग्रानि बिलाइफोरखौ खांनानै देनानै सिनस्रियाव फुननानै लानायखौ जों नुनो मोनो